हँ मछली चाही मछली सबके मछली के कैसे रेट हय तऽ मछली के दाम केना हय हँ मछली तऽ लेबऽ के हेबे करे कम नऽ करबै पाॅंच किलो लेबे के हय हँ ठीक हँ हँ अच्छा एबै देखबै कोन मछरी अच्छा हय तऽ लेबै हँ

हँ हँ अबै तऽ मछरी बढिआ रहै छै ताजा रहै छै तब खरीद कऽ लए जाय छै तब बोलय छै तब खरीद के ले आबै छै तऽ बोलै छै तऽ अच्छा मछरी माछ हय तऽ हमहूँ सोचली जाय छी खरीदबै ताजा मछली रहै छै कइसन रहै छै हँ तऽ ओहि लए कहली हमहूँ जेबै किनबै कैसे भाव दै छै हँ एबै आ एबै तऽ लेबै किन के जरुरी हय